हांव धांवतां तेन्ना शूज खंयचें घालतां तें म्हणजे आदिदासाचे आदिदास ह्या ब्रेडांचे हांव शूज घालतां तें शूज कित्याक घालतात बिकोज तें शूज रनिंग करपाक इजी पडटा आनी तेची ग्रिप किंवा तेचें ती हलकी आसता म्हणूनच हांव आदिदासाचे शूज घालप वता केन्नाय रनिंग करतां तेन्ना तेचो तो सारको आसपाक जाय आनी तेची ग्रिप आसा ती सारकी उल्ली जाल्यार तूं लाँग डिस्टन्स तूं धांवपाक शकता म्हणून आदिसा आदिदासाचें शूज म्हाका लायक हांव खेळटां तेन्ना कॉस्ट्यूम खंयचो घालतां कॉस्ट्यूम हांव जर्सी घालतां जी हलकी आसा जर्सीच्या वांगडा सेम शोर्ट शूज सॉक्स सर्पोटर हें घालून हांव रनिंगेक वता सर्पोटर बिन तितलेंच इंर्पोटंट आसा जेन्ना तूं रनिंग करतां तशेंच रनिंग करतां आसतना सॉक्स हें घालप गरजेचें ना जाल्यार विदावट सॉक्स तूं शूज घातलें जाल्यार तुका तें शूज लागपाक शकतात किंवा बाकीचें इंजरी जावपाक शकता आनी तशेंच शूज बीन घालप हें इंर्पोटंट आसा आनी जर्सी किंवा शोर्टस हें चड व्हड किंवा चड जाड अशें हेवी अशें घालप ना बिकोज तुमी रनिंग करता सो तें जड घाल म्हणटा आनी तूं चड टायम तूं धांवपाक शकपा ना म्हणूनच कॉस्ट्यूम घालतां तेन्ना हें हलकें अशें घालप